हैलो नमस्कार जी हां जी हां जी सर हां जी रूम चाहिदे तुसेंगी किन्ने रूम चाहिदे किन्ने बंदे न अच्छा इक गै बंदे लेई रूम चाहिदा तुसेंगी मतलब के अगर तुसें कोई बधिया रूम चाहिदा जियां ए सी उ सी लग्गे दा ते ओह् पेई जाना तुसें कोई अट्ठ ज्हार पचत्तर सौ तकर ते अगर तुसें कोई इ'यां चाहिदा नार्मल पक्खा पुक्खा लग्गे दा होऐ जेह्दे च तां ओह् तुसें पेई जाना कोई साड्डे चार ज्हार तक नेईं रेट दी गल्ल नी ऐ कस्टमर बोह्त ज्यादा न ते कमरे दी शार्ट बड़ी ऐ ते इस चक्कर च रेट जेह्का ज्यादा होई गेदा ओह् न शैल धोहाई दियां असें डेली बैड शीट धोहाई डेली बेड रूम साफ़ होंदा डेली असें पोचा शोचा मारदे एल सी डी बगैरा सब किश लग्गे दा रूम च महाराज दिक्खो त्रै चार दिन रवो तुस पर फ्ही दिक्खो हां असें बी उप्पर स्हाब कताब देना होंदा ना चलो इ'यां बा ए सी आह्ला गै लैना तुसें तां फ्ही तुसें ते चलो सत्त ज्हार तक देई ओड़ओ बाकी तुसें कोई नी सर्विस कोई तुसें खाना पीना सब किस इत्थें थ्होई जाह्ग होटल दे अंदर पर ओह्दा तुसें अलग चार्ज देना पौना होर सब कुछ सब कुछ क्लीन थोह्ग तुसेंगी पूरा साफ थोह्ग सब किश फ्रेश होग सर तुस बस औने आह्ली गल्ल करो ते ओके मिलग तुसें